हाँ मैं बता सकता हूँ मध्य प्रदेश के लोग अपनी सांस्कृतिक विरासत का जश्न कैसे मनाते हैं हमारे यहाँ दिवाली के दिवाली के त्योहारों पर बहुत फटाखे जलाए जाते हैं जितना मन हो उतना जला सकते हैं इस साल तो यार ये हुआ है कि राम मंदिर की खुशी में इतने जलाए हैं फटाखे पूछो मत और उसी के बाद फिर हमारे यहाँ पर होली आती है तो होली पे हम डी जे रख लेते हैं साउंड डी जे बजाते हैं और खूब नाचते हैं रंगों के साथ खेलते हैं गुलाल लगाते हैं बहुत ही आनंद आता है और जिस दिन होलिका दहन होती है उस दिन होली जलाई जाती है हमारे यहाँ पे क्या आसपास से जो लकड़ियाँ होती उनको इकट्ठा करते इकट्ठा करते हैं तब हम आग लगाते हैं फिर उसके बाद उस जश्न में बहुत ही आनंद आता है हमें और उसी के बाद हम रक्षाबंधन पे त्यौहार मनाते हैं अपनी बहनों के साथ में जो त्यौहार में जो बहनें हमारे लिए कुछ लेके भी आती हैं फिर हम उन्हें हम साड़ी भी देते हैं वो हमें राखियाँ बाँधती हैं और टीका भी करती हैं और हमारे यहाँ के जश्न में जब भी कोई त्यौहार होता है कुछ भी होता है तो पहले हम तिलक से स्वागत जरूर करते हैं हमारे आए हुए मेहमानों का और इसी के साथ हम खाना भी खाते है जो खाना खाने में जो इंटरेस्ट जो मजा आता है वो कहीं नही आता जो त्योहारों में घर के लोग आ जाते हैं रिश्तेदार भी आ जाते हैं जो हम मजे करते हैं मस्ती करते हैं डांस करते हैं और नाचते हैं गाते हैं सब कुछ तो बहुत ही जश्न में मजा आ जाता है और फिर उसके बाद हमारे यहाँ पे माताएँ बैठाई जाती हैं नौ दिन होते हैं वो तो उन दिनों में इतने सुकून से मजे आते हैं उसे दिनों में गरबा होता है और जो गरबे में फर्स्ट सेकंड थर्ड के जो प्राइस जब वो जीतते हैं तब मिलती है ना तो बहुत ही खुशी होती है और उसी के बाद गणेश चतुर्थी आ जाती है गणेश चतुर्थी उन सात दिनों में ऐसा लगता है चारों तरफ लाइटिंग होती है बहुत अच्छी तरीके से सुंदर सा दिखाई देता है जहाँ भी देखो उधर और गाने बजे होते हैं इधर गणेश जी के गाने बजे रहे हैं तो उससे पहले माता जी के गाने बजे थे और बढ़िया मोदक खाने के लिए मिलते हैं बहुत ही मजा आता है प्रसाद में भी और यही मैं बताना चाहूँगा हमारे यहाँ की सांस्कृतिक विरासत के जश्न के बारे में धन्यवाद